इस्कूल जाने में बहुत दिक्कत होता था पहले ज़माना में पैदल जाने पड़ते थे और बेगूसराय भी जाने पड़ते थे बहुत भीड़ होता था अब के ज़माना में बहुत कुछ सुविधा मिल रहा है साइकिल बच्चा लोग चला रहे हैं पहले के ज़माना में बहुत उतना सुविधा नहीं मिलता था लोग पैदल भी निकल जाता था और काम करता था और बहुत जगह तो इस्कूल से भी छूटे तो अगर कम होगा तो कम पैदले भी निकल जाते थे काम करके उसके बाद हम पैदल भी घर आते थे अभी के ज़माना में है सो बहुत बदल गया है सभी सब बाल बच्चा लोग को साइकिल मोटरसाइकिल से बहुत वो सुविधा मिल रहा है इसलिए सब कुछ अच्छा है पहले के ज़माना में नहीं इतना अच्छा था लेकिन अभी के ज़माना में बहुत बढ़ियाँ है ढंग है बढ़ियाँ है पहले के ज़माना में था पैदल ही पैदल इस्कूल भी जाना पड़ता था दूर सबका बेगूसराय जाने पड़ते थे कहूँ सौदो भी लाने पड़ते थे झोला हाथ में टाँगकर लाने पड़ते थे और काम करना पड़ता था बहुत ढंग से अपना निभाना पड़ता था फिर थक कर मरा फिर अपना काम कीजिए और फिर सुबह उठिएगा पैदल ही पढ़ने जाने पड़ते थे ढंग से अभी के ज़माना है बढ़ियाँ है साइकिल कोई भी चला लेता है मोटरसाइकिल है अपना ढंग से अपना तरीका से सब निभाते हैं बढ़ियाँ होता है इस समय में बढ़ियाँ है अपना अपना पोजीशन है अपना ढंग से लोग चलते हैं पहले के ज़माना से अच्छा है अभी के ज़माना में बहुत ढंग से अपना निभाते हैं